हमरा गाना गाबैमे सुनैमे बहुत नीक लागैत छै जे हम हमेशा गाना सुनैत रहैत छियै पढ़ते लिखते पढ़ते लिखते सोते हमेशा ई गाना पुराना गाना गाबैत रहैत छियै गुनगुनाबैत रहैत छियै हमरा पुराना गाना बड्ड नीक लागैत छै कुमार शानू अल्का याग्निक लता मंगेशकर ई सब हमर प्रिय प्रिय गायक छै जकर गाना हम हम हमेशा सुनैत रहैत छियै आओर हमेशा गुनगुनाबैत रहैत छियै जेकि हमरा बहुत मोटिवेट भी करैत छै बहुत मोटिवेट भी करैत छै आओर बहुत मोटिवेट भी करैत छै आओर गाना गुनगुनाबैत रहैत छियै गुनगुनाइत रहैत छियै गाबैत रहैत छियै गुनगुनाइत रहैत छियै गाबैत रहैत छियै